बाइक चलाबैके लिए सबसँ पहिने जरुरी छै कि बाइक चलाना आना चाही अगर बाइक चलबै अएबे नहि करतै तऽ बाइक इन्सान कोना चलेतै बाइक चलाबैके लिए हेलमेट पहिरनाइ जरुरी छै आओर बाइकमे फ्यूल होना जरुरी छै फ्यूलसँ चलै छै फ्यूल आओर पेट्रोल डीजलसँ चलै छै तऽ डीजल होनाइ सबसँ जरुरी छै बाइक चलाबैके लिए इन्सानके हर सतर्कताके बरतना चाही सतर्क भए कऽ बाइक चलेनाइ चाही जतऽ जते स्पीडमे कहल गेल छै ओतबी स्पीडमे चलाना चाही बाइक दाया बायाँ देखिकऽ चलाना चाही बाइक ऐना चलाना चाही कि ककरो एक्सीडेन्ट नहि भए जाए आओर बाइककेँ चलबैके लिए हमेशा ध्यान रखना चाही कि ने की ई ध्यान रखना चाही कि चलान नहि कटि जाए चलानके नियमकेँ पालन करना चाही बाइक चलाबैके लिए हर नियमकेँ पालन करना चाही चाहे कि नियमकेँ उल्लङ्घन हेतै तऽ चलान कटतै चलान कटतै तऽ पैसा भरै पड़त फ्रीके एहीसँ नीक तऽ अहाँ नियमसँ चलु नियमसँ चलबै तऽ अहाँकेँ ने चलान कटत ने पैसा लागत ने पैसाकेँ बर्बादी हैत आओर ओ पैसाके अहाँ पेट्रोल भरवा सकैत छी जतऽ जाहिसँ अहाँ नियमकेँ उल्लङ्घन किये बिना आओर ज्यादा घुमि सकै छी बाइक चलबैके लिए हमरा सभके बाइक सहीसँ चलाना चाही बाइकके बाइक चलाबैत काल अगर अहाँके पाछूमे केओ बैठल यऽ तऽ ओकरो हेलमेट पहिरना चाही वरना अहाँकेँ चलान कटि जायत बाइकपर तीन आदमी नहि बैठना चाही दुइये आदमी बैठना चाही जाहिसँ कोनो भी तरहके दुर्घटना नहि होवै बाइकसँ दुर्घटनामे मृत्युओ हो सकै छै एहि वजहसँ बाइकके ध्यानसँ चलाना चाही कोनो भी नियमकेँ उल्लङ्घन किए बिना